आं सल' खोनासंनो मोजां मोनो गोबां खोनासङा बाबो दसे सम खोनासंनो मोजां मोनो आं हारसिङै सो खोनासंनो मोजां मोनो गुबुनजों थाफानानै बे जेरै बैसागुफोराव जाबा खरा खरा दामो गोबाव दामनाय जायो जोबजासिम बेफोरखौ बांद्राय खोनासंनो बायो आरो फुजा मेलाफोर जाबाबो बेराद खरा खरा दामो मानसिफ्रा मोसायो खोनासंनो हालाय लायै बेफोरखौ खोनासंनो मोजां मोना थेवबो खोनासंनांगौ जायो खाथिफ्राव दामोब्ला मानसिफ्रा बैसागु फुजा मेलाफोराव गोबा रोखोमनि दामो आं मालाबा माबा एसामिस नेपालि हिन्दि आरो गासिखौबो एसे एसे खोना संनो मोजां मोनो सल'जों लोगोसे भिडिअबो नायनो मोजां मोनो गोबां रोखोमनि नायाबाबो दसे सम दसेयावनो नायनो मोजां मोनो गोदान गोदान सल' ओंखारोब्ला नायनाय जायो आरो लासैनो गोजाम जालांबा बायो जोंनि जायगायारि देंखोआथ जोंनि बर'फोरनि सोमोनदै बुंनाय जागोन अफायबा बैसागु मेथाय दं आरो दानि मर्दान जुगनिबो मोसानाय सल' खोनासंनो मोजां मोननाय जायो आरो गुबुन वयेसर्टान कानट्रिनि बो गोबां आरो जोंनि हादरनि हिन्दि इंलिस गासिबो दा गान खोना संनो मोननाय जायो बांसिन नायनाय जायो जोंनि जायगायारि देंखोआ बर'फोरनि गेजेराव बंसिन बैसागुनि दामनाय जायो बैसागु बोथोराव बैसागुनि दामनाय जायो दमासिनि बोथोराव दमासिनि दामनाय जायो आरो न्युयियाराव न्युयियाराव आलदा रोखोमनि मिसल दामनाय जायो मानसिफोरा बांसिन रंजानायफोरखौ मोजां मोनो न्युयियाराव ओंखायनो रंजानाय मेथाय खुसि खुसि देखोफोरखौ खोनासंनाय जायो बेफ्राव मानसिफ्रा बेफोरखौ मालाबा मालाबा खोनासंनाय जायो न्युयियारखौ मानसिफ्रा बांसिन रंजानाय खरा खारा दामनाय बेफोरखौ बैसागु मेथायफोरखौ बारा दामनाय जाया जोंनि जायगानि देंखोआव बैसागु बोथोर जाबा बैसागुआव बैसागुनि गान जायो दमासि जाबा दमासिनि न्ययियार जाबा न्युयियारनि गोदान गोदान देंखो दामनाय जायो